تیراکی کرنے کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں وہ نہ صرف مجموعی صحت اور تندرستی کو بہتر بناتا ہے بلکہ سانس کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے تیراکی ورجش کا ایک مؤثر طریقہ ہے جو دل کو مضبوط بناتا ہے خون کی دورانیہ بڑھاتا ہے موڈ کو بہتر بناتا ہے اور اضافہ کرتا ہے بیرونی رفاقت کی جوئی کرتے ہوئے اس کے علاوہ تیراکی کرنے سے سانس کی کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے چونکہ یہ جسم کو فعّال رکھتا ہے اسٹرس کو کم کرتا ہے اور خون کی شاہراہوں کو بہتر بناتا ہے تیراکی نظامی طور پر کنٹرول کرنے ایک طریقہ ہو ہو سکتا ہے اور اس سے سانس کے نتائج پر بھی مثبت اثرات ہوتے ہیں